गोदो न'खर गंसेआवनो गोबां गथ' गथाइ थायोमोन सा गुनिफ्राय सा जि जिसे बेबादि न'खरनि सोद्रोमा थायोमोन बेनि गेजेराव गोबां हिन्जावफोरबो जोनोम जायोमोन नाथाय बे हिन्जावफोरा सोलोंथाइ फारसे गोबां माने लोरबांमोन लोरबां माने गोसो गैयामोन न'खरनि मानसिफोरानो माने सोलोंथाइ बिथिङाव जेबो थुलुंगा होआमोन बेनिखायनो सोलोंथाइ निफ्राय गोजान होननानै बुंजायोमोन आरो बै समाव नाथाय आंहा सानै फिसाजो दं बिसोरखौनो आङो आंनि फिसाज्लाबो सानो फिसाजोबो सानो माने सोलोंथाइ फारसे जे गोबां दावगालांनांगौ बेनि फारसे बिसोरखौ थुलुंगा होयो आरो आंहा जेबो फिसाजो गोजाल' दङ होननानै आंहा जेबो दुखु गैया मानोना आङो बेनि प्रुफखौ होनो हायो गथ'आ अबसे माने नैथि फिसाजोआ जोनोम जानायनि सिगां उदैआव जेब्ला दङ बे समाव आङो फिसाजोनि नामखौ दोनखानाय जादों सुनाकसि होननानै सुनाकसि बसुमतारी होननानै मानोना गेदेरा बिब'आ सनाकसि होननानै उदैआव रायज्लायबाय थायोमोन आरो हिन्जावसा जोनोम जानायसै आरो जोङो न'खरनि बयबो फुरथिसो जादों नाम दोनखाबाय होननानै न'खरनि बयबो फुरथिसो जादों सासे हिन्जाव फिसाजो होननानै जे जेबो मावनो हाया बा न'खरनि लोरबांसिन सासे सोद्रोमा बे बाथ्राया जेब्लायबो गोरोन्थि मानोना सासे फिसाजोआबो मावनो हायो सासे फिसाज्लाया जेखौ मावनो हायो बेखौ बेफोरखौ मावनो हाजोबो आरो बेनि अनगायै बांसिनबो मावनो हानो हागौ मानोना दानि जुगाव नायोब्ला सोलोंथाइ फारसे हिन्जावफोरा ना हौवाफोरा दावखोलांसिनदों होनोब्ला हिन्जावफोरासो बांसिन दावखोनो हादों होननानै जोङो बुंनो हायो हिन्जावसाफोरासो बांसिन जाफुंसारनो हादों होननानै बुंनो हायो दानि जुगाव माने साख्रि बाख्रि ओंखारोब्ला इन्टारभिउ होनानै आन्जाद होनानै सोर बांसिन पास जायो हिन्जावफोरासो बांसिन पास जायो मोनसे माने थाखोनि आन्जाद होनानै मोजांसिन रिजाल्ट सोर खालामनो हायो मोजांसिन पास सोर खालामनो हायो हिन्जावसाफोरासो साबसिनै पास खालामनो हायो आं सानो इयुनाव माने हिन्जावसाफोरासो साबसिनै जोंनि बे मुलुगखौ सलायगोन मानोना निसानिफ्राय हिन्जावसाफोरासो ड्राग्सनिफ्राय हिन्जावसाफोरासो गोजानाव थायो ड्राग्स होननानै बुङोब्ला बिसोरो बिसोरखौ जेबो एट्राकसन खालामनो हाया खम बिबांनि मानसिफोरासो सोरजोंबा लोगो जानानै गाज्रि आखु लाफ्लाङो नाथाय हौवासाफोरा निसानि फारसे एट्राकसन जानो माने बोगथाबजानो एट्राकसन माने बोगथाबजानो एखेबारे गोरलैसिन हौवासाफोरासो आरो बिनि थाखायनो आं बुङो हिन्जावसाफोरनिख्रुइ ख्रुइ हौवासा गथ'फोरासो मोनसे न'खरनि थाखाय गिथावनासिन जुदि गाज्रि आखलनि सासे गथ'सा जायो सासे हिन्जावसाया जेब्लायबो न'खरनि फारसे सानो मोजां फारसे सानो आरो बेबायदिनो सोलोंथाइ फारसेथिंबो माने लं लंयै माने मोजां रोखोमै दावखोलांनो हायो आरो इयुनाव साकसेस जाहैनो हायो बिनि थाखायनो आंहा सानै फिसाजो दङ आरो बिनि सायाव आंहा गोग्गानायसो दङ आङो हा बेयोनि सायाव हिन्जावसा हौवासा गैया होननानै आं जेबो माने दुखु मोननाय बा फस्थायनाय बेबायदि गैया आंहा गोजोननायसो दङ आरो आं आंनि न'खरा सान्थि सानै गथ' मोननानै आंनि न'खरा गोबां सान्थि आरो सोलोंथाइ फारसेबो जौगालांनो हागासिनो दङ आरो इयुनाव आंहा फोथायनाय दङ जाफुंसारहैनो हागोन आरो बिमा बिफायाबो बेबायदिनो पजिटिभ माने दाजाबथाइ गोसो फारसे दावखोलांबाय थानो हागोन बा न'खरनि बयबो दाजाबथाइ गोसो लानानै जौगालांनो नाजाबाय थागोन जेखौखि मावा मोजाङै मावनो नाजागोन जेखौखि साना माने गोरोन्थि साननायफोरखौ नागारनो नाजागोन आंहा आंनि न'खरा मोजां साबसिननिफ्राय साबसिन जालांगोन आंहा आसा दङ गोजोन्थों